हांवें एक दीस पुलाव करपाची ट्राय केल्ली तातूंत हांवें तरे तरेचीं फळां भाजयो घालून तो करपाक दवरिल्लो आनी तो खूब बरो जाल्लो आनी सगळ्यांनी तो खालो सो दुसरे टायम करता तेन्ना हांवें आनी दुसऱ्यो भाजयो घातल्यो आनी दुसरे तरेचो हांवें पुलाव ट्राय केलो आनी तो एक्सपिर्यन्स म्हजो बरो आशिल्लो